हेलो की की लगै छै अहाँ बड़ नीक प्रश्न पुछलहुँ देखिऔ पहिने तऽ अहाँके हम ई बता दै छी जे काल्हि जे छै आओर आइ जे छै आओर परसू जे छै तीन दिन अहाँके ई पूरा प्रोसेस चलतै एकर पूरा प्रक्रिया चलतै आइ जे छै से छलै नहाइ खाइ छलै काल्हि जे छै से खरना हेतै अहाँके परसू जे छै से बृहस्पति छै ने बृहस्पति तऽ परसू जे छै से डोरा बन्हेतै अनन्तके ओहिमे अहाँके जे अछि सबसँ पहिने तऽ अहाँके एकटा बाँसके डलिया किनैके हैत जाहिमे अहाँ सारा सामान ओरिएबै तकर बाद अनन्तके डोरा अहाँके किनैके हैत तऽ जतेक अहाँ परिवारमे लोकसब छी आओर ओकरा सबके लेल एक एक टा डोरा कीनिकऽ बाजारसँ अहाँ मङ्गबा लिअ तकरा बादमे जे छै से किछु मिठाइ ओहिमे धऽ देबै बाजारसँ कीनिकऽ आओर किछु फल ओहिमे जे छै से ऋतुफलसब कीनिकऽ ओहिमे दऽ देबै जेना अहाँके खीरा भऽ गेल केरा भऽ गेल आओर किछु ओहिमे चना जे छै से फुलाकऽ धऽ देबै आओर ओहिमे घरसँ बनाकऽ किछु सामान देबैके पड़ै छै जेना घरपर अहाँ जे पिरुकिया होइए से अहाँ बनाकऽ ओहिमे धऽ देबै किछु ओहिमे खजूर जे छै से छानिकऽ अहाँ धऽ देबै नहि आओर भी अहाँ यदि कोनो विशेष चीज बना सकै छी जेना खाजा बना सकै छी अहाँ ओहिमे दऽ दिऔ आओर सोहारी जे छै से अहाँ निश्चित रूपसँ ओहिमे छानिकऽ धऽ देबै आओर किछु द्रव्य ओहिमे धऽ देबै एतेक सारा चीज ओरिआकऽ अहाँ परसू जे छै जखन पूजा हुअऽ लगतै दूरापर तऽ डलियाके ओरिआकऽ सारा सामान लऽ कऽ अहाँ भिनसरमे मतलब नहा धोकऽ आओर बाल बच्चे जतेक छी सबगोटा सब चलि आइब दरवाजापर ओहिठाम पूजा होइत रहतै अहाँ बैसिकऽ कथा सुनब तखन अनन्त मखेबथिन सबके अनन्तके जे छै से डोरा भेटतै सबके पूजा खतम भेलाके बाद प्रसाद भेटतनि सब अपन अपन डोरा लऽ कऽ जेथिन घर अपना अपना जगहपर बैसिकऽ सबगोटे नहा धोकऽ तकर बादमे डोरा बन्हथिन ओकर जे छै से मन्त्र होइ छै अहाँ सबके अभि मन्त्र नहि स्मरण हैत तऽ हम एकटा कागजपर ओहि मन्त्रके लिखिकऽ दऽ देब अहाँ ओहि मन्त्रके जपिकऽ आओर तखन डोरा बान्हि लेब जतेक पुरुष हेताह सब दहिना हाथमे आओर जतेक महिला हेथिन सब बायाँ हाथमे अनन्त बन्हथिन बुझलिए तऽ इएह बात छै आइ नहाइ खाइ छै काल्हि खरना छै आओर परसू जे छै से पावनि हेतै जे सब सहथिन से परसू सहथिन आओर किछु पुछैके अइ अहाँके भऽ गेल ठीक छै राखू तब